मूंखे लेखण लिखण लाइ वीचार कीअं ईंदा आहिनि पंहिंजा वीचार पंहिंजे जीवन जी सुखद या दुखद पलनि सां जीअं पाण कॾहिं ॾाढा ख़ुशि हुजूं या कॾहिं पाण ॾाढा दुखी हुजूं ही पल यादि करे पाण वीचार करे लेखन लिखी सघंदा आहियूं लेखन लिखणु आसानु हूंदो आहे पहिरीं पाण लेखन लिखणु पहिरीं डायरी सां चालू कंदा आहियूं डायरी में लिखंदा आहियूं पाण सां ॾींहं में छा छा थियो पहिरीं छा थियो पंहिंजे लाइ सुखद शइ कहिड़ी आहे ऐं पाण खे जॾहिं आनंद अचे कॾहिं पाण सां सुठी शइ थिए उहो पाण डाइरीअ में लिखी सघंदा आहियूं पोइ धीरे धीरे डायरी लिखी लिखी लिखी पोइ पाण लेखकु ठहंदा आहियूं लिखणु ईंदो आहे पोइ लिखी करे पाण खे उन खे सम्झणो हूंदो आहे पोइ धीरे धीरे धीरे धीरे करे पाण खे लेखन लिखंदा पाण प्रकृति जे मथां बि था लिखी सघूं भाई प्रकृति पाण खे कीअं हैल्प करे रही आहे पाणनि जे लाइ हवा जेकी ॾाढी ज़रूरी आहे हवा जे बिना कहिड़ो बि माण्हू नथो रही सघे पाणी उहो बि प्रकृति जी देन आहे उन जे बिना बि माण्हू नथो रही सघे पाण समाज जे मथां बि था लिखी सघूं सामान्य कहिड़ा कहिड़ा माण्हू था रहनि छा था करनि छा नथा करे सघनि भेदभाव था कनि त हीउ सभु पाण खे माण्हुनि जा वीचार विस्तार लिखणा आहिनि ऐं हुननि खे सम्झाइणो आहे इहो दूरु करिणो आहे पंहिंजी संस्कृति छा आहे संस्कृति मथां लिखी करे पंहिंजी सिंधी सिंधु जी संस्कृति ते भाई छा पहिरीं जा वॾा कंदा हुआ उन्हनि ते वीचार लिखी लेखन करे माण्हुनि खे जागृत कंदासीं पंहिंजी सिंधी भाषा खे जागृत कंदासीं हिननि सभिनि ते पंहिंजे भावनाउनि लिखणियूं भाई कीअं कंहिंखे छा थो थिए